شب بخیر رضوانہ میں برائٹ موٹرس سے معاذ بات کر رہا ہوں آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں یقیناً رضوانہ ہمارے پاس آپ کی ترجیحات کے مطابق اختیارات کی ایک وسیع رینج ہے کومپیکٹ ایندھن کی بچت والی انجن ایندھن کی بچت والی کاروں سے لے کر کُشادہ یس یو ویز تک ہمارے پاس یہ سب کچھ ہیں آپ کے ذہن میں کوئی خاص قسم کی گاڑی یا کوئی خاص خصوصیات ہیں جو آپ تلاش کر رہے ہیں یہ سُن کر بہت اچھا لگا رضوانہ ہمارے پاس کئی ایس یو وی ماڈلس ہیں جو اعلیٰ درجے کی حفاظتی خصوصیات سے لیس ہیں بشمول لینڈ ڈپارچر وارننگ اڈیپٹیو کروز کنٹرول اور خود کار ایمرجنسی بریک اِس ماڈل جس کی میں تجویز کرتا ہوں وہ شفٹ ٹی ایکس نائن یہ اپنی حفاظتی خصوصیات اور کُشادہ داخلہ کے لیے جانا جاتا ہے کیا آپ خود تجربہ کرنے کے لیے ٹیسٹ ڈرائیور کا شیڈیول بنانا چاہیں گے یقیناً رضوانہ شفٹ پک ایکس نائن کے ساتھ آپ کے پاس اندرونی اور بیرونی دونوں کے لیے حسبِ ضرورت کے مختلف اختیارات ہیں آپ اپنے انداز سے مِلنے کے لیے مختلف رنگ سکیمیں ٹیکسچر اور سیٹنگ کونفگریشن کا انتخاب کر سکتے ہیں اور جہاں تک وارنٹی کا تعلق ہے ہم ایک جامع ویرائٹی پیکج پیش کرتے ہیں جو آپ کی گاڑی کو کئی سالوں تک محیط ہے جس سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے ہمارے پاس فائنانسنگ کے لچکدار اختیارات دستیاب ہیں جو آپ کے بجٹ کے مطابق بنائے جا سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کے ساتھ مِل کر ادائیگی کا منصوبہ تلاش کر سکتی ہے جو آپ کی ضروریات کے مطابق ہوں فی الحال ہم ایک پرموشن چلا رہے ہیں جس سے فائنانسنگ کے پہلے سال کے لیے کم سود کی شرح شامل ہے یہ بچانے کا بہترین موقع ہے آپ کا استقبال ہے رضوانہ میں مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں اگر آپ کے مزید سوالات ہیں یا اگر آپ اگلے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں تو بِلا جھجھک رابطہ کریں آپ کی مزید مدد کرنے کے منتظر ہیں شُکریہ آپ کا بھی دِن اچھا گُزرے